जी मेरा एक छोटा सा बगीचा है जिसमें मैंने कुछ सब्जियाँ उगाई थीं मैंने लौकी लगाई थी सेमी लगाई थी धनिया बोए थे और लहसुन लगाया था और भुट्टे लगाए थे तो बहुत ही अच्छी यानी उगी सबसे पहले जब पहले फल आया लौकी का तो बहुत ही अच्छा मुलायम उगा तभी हम लोगों ने तोड़ लिए घर और उसकी सब्जी बनाया तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी बाजार की सब्जी के अपेक्षा अपने घर की जब सब्जियाँ तोड़कर बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे यहाँ करेली भी उग जाते हैं तो जब ताजी सब्जियाँ अपन तोड़कर बनाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और कुछ कीड़े भी लग जाते हैं जिसको यानी कीड़े मार दवाई या तो फिर लहसुन को कुचलकर उसको पानी में मिलाकर स्प्रे करके चीज दो तो उससे भी कीड़े खत्म हो जाते हैं घर में उगी हुई धनिया को जब अपन ताजी ताजी तोड़कर दाल में सब्जी में डालो तो बहुत ही खुशबू आती है बहुत ही सुंदर यानी स्वादिष्ट बनता है खाना उसका सब्जियाँ घर की बहुत ही अच्छी होती हैं उगा लो तो कुछ हमने भुट्टे भी उगाए थे तो भुट्टे भी लगे थे और उसका हम लोगों ने भर्ता बनाया तो बहुत ही अच्छा लगा